हमे रोजीरोटी के लियऽ प्रयास करै छियै संघर्ष करै छियै हमे करियर के मतलब प्रयास करै छियै संघर्ष करै छियै रोजीरोटी के लियऽ आओर हमे करियर के वास्ते हम जॉब मतलब नौकरी के लियऽ प्रयास करै छियै कि नौकरी हो जेतै अच्छा अच्छा पोस्टिंग हो जेतै अच्छा लेवल पे हो जेतै तऽ हमरा दर दर नहि भटके पड़तै कोइ चीज के लिए कोइ समान के लिए कोइ चीज मतलब कुछ भी कुछ भी के लिए जैसे रोजीरोटी जैसे मतलब कुछ भी हो गेलै जैसे कोइ समान हमरा पसन्दे आ गेलै रोजीरोटी के आलावा या आरो कुछ पसन्द हो गेलै जैसे जैसे हमरा कुछ खाय के मन करलै हमरा दू रुपआ मांगे लऽ नहि पड़तै नौकरी हो जेतै तऽ बहुत सारा चीज हमरा सोचय लऽ पड़ै छै संघर्ष संघर्ष कैर रहल छियै आओर करते रहबै ताकि हमरा नौकरी हो जाय आओर फिर मतलब हमरा दू दो रुपैआ ककरो सऽ माँगै कऽ जरुरत नहि पड़तै आओर सब चीज हम अपने सऽ करियै आओर मतलब अपन माइयो माय बाप के देखियै सबके देखियै सबके देख के चलियै सबचीज अपने अपने तरीका सऽ अपने अनुसार से करियै ताकि दू रुपआ केकरो से माँगि के नहि मतलब करियै कि मतलब हँ दू रुपआ दे हमरा हमरा ई लेना छै ओ लेना छै हम नहि चाहै छियै कि अपन माय बाप पे डिपेंड रहियै माय बाप पर निर्भर रहियै कोइ भी काम करै से मतलब कोइ चीज पे हम निर्भर नहि रहै लऽ चाहै छियै आओर सबचीज चाहै छियै कि हम आत्मनिर्भर ही रहि के करियै करियै खास कऽ मतलब अकाली बहुते छाय गेल छै केकरो जल्दी रोजगार मिलै नहि छै जे संघर्ष करतै वहीँ पेतै नहि करतै तऽ नहि पेतै